मां कुदरत जो नज़ारो ॾिसण जे लाइ कशमीर वधीक पसंदि कंदो आहियां छो जे करे ॾिठो वञे त कशमीर में कुदरत जा नज़ारा काफ़ी सुठा आहिनि जेके ॾिठो वञे त किथे बि सॼे मुल्क में किथे बि न आहिनि उहे जेके आहिनि कुदरत जा नज़ारा जीअं हुते वण काफ़ी सुठा आहिनि जेके अलॻि अलॻि सीज़न्स में जेके जीअं थींदा आहिनि जीअं चेनार जो वणु चयो वञे त उहो जेको आहे उहो सिर्फ़ु उते ई थींदो आहे उन जी ख़ासियत इहा आहे कि चेनार जो जेको वणु आहे उनजा जेके पता आहिनि उहे सीज़न जे हिसाब सां अलॻि अलॻि कलर चेंज थींदा रहंदा आहिनि ऐं हुननि जी जेकी ख़ासियत आहे उहा इहा आहे कि उहे चेनार जा वण जेके आहिनि उहे वरी ॿिए किथे बि न आहिनि मुल्क में ऐं ॿी जेकी आहे जीअं हुते बैम्बूस ट्री वग़ैरह थिया ऐं हुते अलॻि अलॻि घाटियूं आयूं आहिनि उन घाटियुनि में छा आहे हुननि जा नज़ारा जेके कुदरत जा आहिनि काफ़ी सुठा आहिनि इन करे मां कशमीर वञणु वधीक पसंदि कंदो आहियां जिते की असांखे कुदरती ख़ूबसूरती ॾिसण लाइ मिले